हिंदू धर्म जेह्ड़ा सानूं स्कूलें च हैन्नी पढ़ाया जंदा जेल्लै अस लौह्के लौह्के होंदे हे जि'यां असें होर बी स्कूल बड्डे बड्डे होए साढ़े बड़े बड्डे बड्डे स्कूल पढ़े दसमीं कीती अहें बाह्रमीं कक्षा कीती कालेज गे अग्गें तकर सानूं कुतै बी हिंदू धर्म दे बारे च जेह्ड़ा नेईं पढ़ाया गेआ ते नेईं सानूं सखाया गेआ फिर जि'यां इ'यां हून प्रधानमंत्री मोदी जी होर आये योगी जी होर होर आये इं'दे औने उप्पर हिंदु धर्म गी थोह्ड़ा जेह्ड़ी उप्पर आया ते लोकें गी हिंदू बारै च पता लग्गेआ कि हिंदू कोई धरम ऐ लोग जेह्ड़े बजरंग दल आर ऐस्स ऐस्स बगैरा जेह्ड़ी ज्वाईन कीती लोकें ते इं'दे बारे च गै उ'नें लोकें गी उ'नें गी गाईड गूईड कीता उ'नें दस्सी एह् लाईन हिंदुएं दी एह् लाईन ऐ हिंदू जेह्ड़ा सारें ला अग्गें होना चाहिदा त ताइंयै इस देश नांऽ हिंदोस्तान पाये दा ऐ एह्दे च जैदा कोला जैदा जेह्ड़े साढ़े भ्राऽ जेह्ड़े हिंदू लोग रौंह्दे ऐ नेईं ते जेह्ड़े होर जेह्ड़े अलग जेह्ड़े देश बगैरा उं'दे च मते हिंदू जेह्ड़े नेईं रौंह्दे ऐ हिंदु जेह्ड़े मते साढ़े हिंदोस्तान इंडिया च गै रौंह्दे समझो देश च गै रौंह्दे ऐ हिंदोस्तान च हिंदू जेह्ड़े मते जेह्ड़े लोग जेह्ड़े पाये जंदे ताइंयै इस देश देशै गी हिंदु आखेआ जंदा ते हिंदुएं दा केह् सानूं स्कूल बिच्च ते पढ़ाया निं जंदा हा कि भला केह् होंदा धरम बगैरा ते सानूं अहें फोन च दिक्खेआ कुसै कोला सुनेआ कुसै ने समझाया इ'यां बड्डे लोकें जेह्ड़े साढ़े कोल जेह्के औंदे जंदे हे बड्डे जेह्ड़े भैन जेह्ड़े भ्राऽ होर उ'नें सानूं सनाया ते सानूं फिर जा के जेह्ड़ा पता लग्गेआ कि हिंदू धर्म क्या ऐ असें फिर फोन उप्पर इ'यां यूट्यूब पर ओह् आई टेक्नोलाजी बगैरा आई साईंस बगैरा आई ज्ञान बगैरा जो बी अस बोलदे टेक्नोलजी ते उद्धरा असें सर्च बगैरा कीता फिर असें पढ़े पुढ़े पता लग्गेआ सानूं कि हिंदु धर्म है केह् ऐ ते हिंदू केह् ऐ साढ़ा आखना ऐ कि भला हर इक स्कूलें च हिंदुएं दे बुक्कें दे बारे च बुक्कें च लिखने चाहिदे महाभारत होई गेआ रामायण बगैरा होई गेई सब्भ कुछ बच्चें गी जेह्ड़ा पढ़ाना चाहिदा ऐ जेल्लै बच्चे लौह्के लौह्के होंदे पैह्ली दूई क्लासा आह्लें एह् पढ़ाया लोड़दा ञ्यानें गी स्कूलें गी एह्दे च गौरमैंट अग्गें इ'यै बिनती ऐ साढ़ी कि गौरमैंट थोह्ड़ा इद्धर उद्धर ध्यान देऐ थोह्ड़ा ते हिंदुएं दा धर्म ऐ ते हिंदुएं गी जेह्ड़ा सखाना चाहिदा इं'दा जेह्ड़ा इतिहास ऐ इ'नें गी थोह्ड़ा पढ़ाना चाहिदा ताकि एह् कल्ल गी अपने इतिहास ताईं लड़न सकन लड़ाइयां लड़ी सकन साढ़े किन्ने दानवीर लोग हे साढ़ी धरती उप्पर जि'नें अपने खून कन्नै बलिदान देइयै हिंदू हिंदू धर्म गी जेह्ड़ा बचाए दा ते तां गै अज्ज अस जीवित ऐं ते नेईं ते साढ़ा बी जेह्ड़ा धर्म ऐ चेंज होई जाना हा मतलब कि इ'यां काफी जैदा इ'यां बाह्र देशें च होंदा ऐ कि लोकें दा धरम जेह्ड़ा चेंज जेह्ड़ा कराया जंदा ऐ मतलब उं'दा जेह्ड़ा धरम ऐ बदलेआ जंदा ऐ ते उंदे धर्म न हिंदुआं नूं ओह् बनाया जंदा ऐ क्रिश्चियन बनाया जंदा ऐ जि'यां मुसलमान बिच्च कनवर्ट कीते जंदा ऐ मुसलमान होई गे होर होई गे इसाई इसूई बगैरा करदे ऐ लेकिन ओह् हिंदुएं गी गै जैदा जेह्ड़ा ऐ टारगेट करदे ऐ साढ़े हिंदू जेह्ड़े लोग ऐ अपने आप गी जेह्ड़ा ऐ नेईं पैह्चानी सकदे होर लोकें दे जेह्ड़े जाल बिच्च जेह्ड़े फस्सी जंदे हिंदू लोग न जेह्ड़े बड़े हाले भोले लोग ऐ कोई बी इं'दे पर औंदा कोई बी एह् गलत कम्म होंदे हिंदुएं उप्पर होंदे साढ़े देश बिच्च जेकर कोई फिलम बलदी ऐ गलत फिल्म बनग हिंदू जेह्ड़े धरम पर बनदी कोई बी गलत कम्म होंदा बालीवुड कोला लेइयै सारी जगह् हिंदुएं गी जेह्ड़ा नीचा दस्सेआ जंदा हिंदू धरम दी जेह्ड़ी बेइज्जती होंदी हून जि'यां कि साढ़ा आखना ऐ कि भला गौरमैंट इद्धर थोह्ड़ा जेहा ध्यान देने चाहिदा हिंदुएं उप्पर कोई क्वेच्शन ते नेईं कोई गल्ल बात ते नेईं कोई प्रश्न औना चाहिदा नेईं हिंदुएं पर कोई गलत कोई मूबी बगैरा जेह्ड़ी बनना चाहिदी ते हिंदू जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े चंगे भ्राऽ न कुसै नूं बगैर पैह्लें लड़दे निं ते जेल्लै कोई लड़े ते उस्सी फिर छड़दे बी नेईं है